हमर सबके परिवार बिलकुल सामान्य परिवार छनि गामघरमे रहैवला एक दोसरके सम्पर्कमे रहैवला जाहिमे सब एक दोसरके पहचानै छथि ओहिमे हित अपेक्षित हितैषी सब रहै छथि मित्रवत रहै छथि आओर देखल जाइ जहाँ तक मित्रके बारेमे अहाँके एक्टिविटी अहाँके आचरण आचार व्यवहार जेहन रहत तेहने अहाँके मित्र सेहो भेटत आओर अगर देखै छी तऽ जन्मसँ जतेक भी सम्बन्ध होइ छै चाहे माइ बापके सम्बन्ध होइ भाइ बहिनके सम्बन्ध होइ चाचा चाचीक सम्बन्ध होइ ई सब ब्लडसँ रिलेटेड होइ छै लेकिन मित्रके सम्बन्ध एकटा एहन होइ छै जे आर्टिफिशियल होइ छै ई बनाएल जाइ छै स्वयं व्यक्तिके द्वारा जे जन्म लेलाके बाद जहिना जहिना अहाँ पैघ हैब तहिना तहिना अहाँके मित्रके सान्निध्यमे रहैके मौका भेटत अहाँके व्यवहार जेहन रहत जेहन अहाँ कुशल हैब जेहन अहाँ संस्कारी हैब तेहन अहाँ मित्र तेहन अहाँके मित्र भेटत आओर मित्र नीक भेटै ई सबके तुलना सबके कामना रहै छै ताहि दुआरे अहाँके उपर निर्भर छै जे अहाँ अपनाके कोना ढालै छी आ कतेक डेवलप्ड करै छी सांस्कृतिक रूपसँ शैक्षणिक रूपसँ सामाजिक रूपसँ राजनीतिक रूपसँ विभिन्न रूपसँ एहिपर निर्भर करै छै